حیدرآباد ضلع میں صحت كی دیكھ بھال كا جو نظام ہے اور جو طبعی جو سہولیات یہاں حیدرآباد ضلع میں دستیاب ہے وہ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے اور یہاں پہ جہاں پہ جیسے كہ كچرا جمع ہوجاتا ہے جس سے مچھر پیدا ہوتے ہیں وہ جلدی سے جلدی یہاں پہ کچرا كچرے كی گاڑی آتی ہے اور كچرا اٹھا كر لے جاتی ہے اور جیسے كہ تالابوں میں جو كچرا جو بھر جاتا ہے وہاں پہ بھی جو ہے ہر مہینہ صحیح طرح سے صاف ستھرا ركھا جاتا ہے اور جو مچھر جو مارنے كی جو گاڑی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے ہر دو دن میں ایک بار آتی ہے اور تمام یہاں كے گلیوں میں گھوم حیدرآباد كی جو گلیاں ہیں وہاں پہ گھومتی ہے اور جس سے طبیعت بہت اچھی بھی رہتی ہے اور اور یہاں كی جو كمیونٹی ہے حیدرآباد ضلع كی وہ جیسے كہ گورنمنٹ ہاسپیٹلس ہے وہاں پہ بھی بہت اچھا ہے وہاں پہ بھی صحت كی بہت اچھی طرح دیكھ بھال ہوتی ہے اور جیسے كہ بخار سردی زكام جاڑا تو یہاں پہ گورنمنٹ جو ہاسپیٹل سركاری سركاری جو ہسپتال ہے وہاں پر ڈاكٹرس بہت اچھے ہیں جو جلدی سے جلدی علاج كرتے ہیں اور چیک اپ بھی جیسے كہ خون كا ٹیسٹ ہے اور پیشاب كا ٹیسٹ ہے وہ بھی جو ہے فری ہے یہاں پر حیدرآباد ضلع میں